دہلی خاص طور پر دہلی سلطنت اور مغل سلطنت کے دور میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں سلطنتوں سلطنتوں اور بعد میں بعد میں ممالک کے ساتھ گہرے اور متنوعہ تعلقات قائم کیے یہاں کچھ اہم تاریخی رابطہ اور معاملات درج کیے جا رہے ہیں بابر جو مغل سلطنت کا بانی تھا فرگانہ موجودہ افغان اجبیکستان اور کابل سے آیا تھا اس کے حملے نے دہلی سلطنت کا خاطمہ کیا مغل دور میں افغانستان سے مسلسل تعلقات رہے بشمول فوجی بھرتی اور ثقافتی تبادلوں کے احمد شاہ عبدالی افغان بادشاہ نے دہلی پر کئی حملے کیے جن میں پانیپت کے تیسری جنگ سترہ سو اکسٹھ سب سے مشہور ہے جہاں اس نے مرہٹوں کو شکست دی دہلی پر مغل اقتدار کے زوال کے بعد مرہٹوں نے اثر بڑھایا مرہٹا روہیلا جنگیں سترہ سو ستر عیسوی مرہٹوں اور روہیلا افغانوں کے درمیان جھڑ پیں ہوئی دہلی پر قبضے کے لیے مرہٹا افغان اور برطانوی ایک دوسرے سے نبرد آزما رہے